अंजी अंजी जनाब थुआढ़ी कुदै डिमांड आई दी ही की तुसें अखरोट लोड़दे न अच्छा अच्छा नेई मेरे कोल नेईं मेरे कोल ते बाग न खोड़ें दे बाग न ते कोई रेट रेट रेट तुस दिक्खो ना तुसें अस्सीं रपे किलो दे स्हाब कन्नै देई ओड़गा बा बूह्टे आपूं झमगाना पौने चलो दिक्खना में उनें ई